हमरा तऽ सचमे एहन कोनो मौक़ा नहि मिलल की हम कोनो भी गाना ओहि पर डांस नृत्य कए सकी लेकिन हमरा लागै छै की हमर गाम घरमे बहुत सारा नृत्य जे छै से होइ छै आओर ओ जे छै से हमरसभके कोनो ने कोनो कम्फ़र्टसॅं बाहर लऽ जाइ छै सभके ओकर उदाहरण छै झिझिया आओर जट जटिन आओर विद्यापति तऽ ईसभ उदाहरण छै आओर एक़रामे सभके करबऽ चाही